हमारे यहाँ क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और आज गोंडी लोक गीत को को लोक गीतों की बहुत भारमार सी आ गई है हमारे यहाँ यूट्यूब में चैनल बनाकर बहुत त से जो कलाकार है आदिवासी कलाकार हैं वे नित्य रुप से विडियो डालते हैं तो उससे जो गाने होते हैं वह नए नए तरीके गाने लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाते हैं उससे हमारा मनोरंजन होता है साथ में मोबल देखना और लोक गीत यह तो कम्पलसरी है कि यह तो चलते रहते हैं लेकिन और आजकल गाँवों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें बहुत सारे कलाकार लोग जो बैतूल जिला है यहाँ के विभिन्न ग्रामों के लोग या विभिन्न क्षेत्रों के जो लोक नृत्य जितने भी डांसर वगैरह हैं यह सब आते हैं और इससे हमारा मनोरंजन होता रहता है और जो सामाजिक कार्यक्रमों भी इनकी झलक दिखाई देती है और साथ ही कोई शासकीय कार्यक्रम हो या अशासकीय कार्यक्रम हो लेकिन बगैर आदिवासी नृत्यों के कभी पूरा नहीं होता जे कितना छोटा कार्यक्रम हो या कितना बड़ा भी कार्यक्रम हो इसमें आदिवासी लोक नृत्यों की झलक दिखाई देती है और विभिन्न कार्यक्रमों में जितने भी त्यौहार पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते उनमें आदिवासी लोक गीतियों का बहुत महत्ता है और इस तरह से हम अपना अपना मनोरंजन करते रहते हैं